हैलो हम रमेश कुमार ठाकुर बाजि रहल छी अहाँके जे हमरा एगो मीटिंगमे जायके छै से हम बहुते लेट भऽ रहल छी अहाँ आबयमे देरी कऽ रहल छी तऽ अहाँ ई अपन बता सकैत छी जे अहाँ कतय छी कतेक देरमे आयब कियाकि हमरा जाय लेल बहुते देरी भऽ रहल अछि ओ मीटिंग अर्जेंट अछि आओर जायमे हमरा कनि टाइमो लागत ताहि द्वारे अहाँ कतय छी जे अहाँ अपन लाइव लोकेशन बता दिअ हमरा जे अहाँ कतय छी